हाँ जी जी संजीव श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ जी ये सब सब्ज़ियाँ लेकर आ रहा हूँ मैं कब तक आऊँ

क्या क्या सब्ज़ियाँ चाहिए आपको

हाँ जी पचास जी पचास किलो टमाटर पचास किलो आलू पचास किलो गोभी जी मैं बस निकल रहा हूँ तो फिर इनको लेकर यहाँ से जी आप एक तो एड्रेस भेज दीजिए या फिर एड्रेस बता दीजिए मुझ को ताकि मैं जल्दी हो जाए वहाँ पर पहुँचने में परेशानी होती है तो इस वजह से आप मेरे को भेज दो या फिर बता दो जी अभी भेज दीजिए हाँ भेज दीजिए आप अभी एड्रेस और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ठीक है